हलो नमस्ते भैया हाँ हमारे घर पर शादी पड़ी है हमको दूध की व्यवस्था करना है आप आप मेरे को दूध दे दीजिए ताकि खीर का काम करेगा और बारातियों का सेवा सत्कार के लिए दूध की व्यवस आवश्यकता है इसीलिए मैंने आपसे दूध के लिए कॉल किया हूँ हमको दूध दे दीजिएगा ना दे देना मौके पर चलिए तो भैंस का भैंस का दे देंगे तो भी हमको अच्छा है भैंस का खोवा भी बनवाना है और खीर भी बनवाना है और और खर्चा जो दूध का लगता है अच्छा ठीक हाँ हाँ तो ठीक है जो जिसका जिसके दूध का जो अच्छा बनता है आप व्यापारी हैं आप दुकानदार हैं तो आप उसको देते दे देना अपने हिसाब से जो उसका भाव होएगा वो मेरे को बता देना

हाँ तो अच्छा हाँ वो तो भैंस का भैंस का क्या भाव देंगे और जयश्वाल का क्या भाव देंगे

हूँ ए शादी शादी विवाह की हो शादी विवाह के अवसर पर कुछ भाव उसका कुछ कम कर दीजिए ज आप दुकानदार हैं न आ फिर भी अगर दूसरे दूध

तो साथ ही साथ बताइए तब कितना हाँ तो कितना हो जाएगा जिसका वही उसका कुछ भाव बता देंगे तो हिसाब से मैं आपको जुटाऊँगा ना अब जैसे लेन देन करने का भी है ना पैसा इसी का भाव पर हो जाएगा जयस्वाल का कम भाव हो जाएगा इसका भैंस का उसका कुछ भाव बता दीजिए हमको हाँ ठीक थैंक यू

ठीक है ठीक है गाय का गाय का कितना हो पा तीस होएगा कि चालीस हाँ ठीक